हैल्लो हांजी हांजी हांजी कुद्धर जाना तुसें इद्धर पत्नीटाप डोडै किश्तवाड़ तुसें कुद्धर जाना ठीक ऐ डोडै केह्ड़ी जगह जाना तुसें इद्धर प्हाड़ी प्हूड़ी आह्ली साइड दिक्खन जाना इद्धर गुप्त गंगा नागदेवतें दा मंदर ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ और पेमैंट फिर दस ज्हार रपेआ लग्गी जाना थोआड़ा किन्ने बंदे ओ तुस

चलो फिर ठीक ऐ तां फ्ही तां तुस बारां ज्हार रपेआ देई ओड़ेओ ते ओह् कदूं जाना तुसें कल मिगी टाइम हैनी ऐ पंदरां तरीक दे बाद चलो तिन बंदे ओ ना तुस मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चा ठीक ऐ फिर तुस मी अपने अधार कार्ड भेजी ओड़ेओ ओह् तुस भेजी ओड़ो फिर मैं ओह् करने पौंदा ना थोह्ड़ा डिटेल रक्खनी पौंदी ना अपने कोल